ओंखाम संग्रा खथायाव होननानै बुङोब्ला आङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव गुबैयै साननानै नायोब्ला आङो हारसिंयै थानानै संनायखौसो मोजां मोनो मानि गुबुन मानसि थादेरब्ला आङो बारा मोजां मोना अब्लाबो नाथाय जेब्ला गुबुन मानसि थाफा थारनांगौ होननानै बुङोब्ला जेरै खोथा रायलायनानै मानानै बेफोर बायदिब्लाथ' आङो लुगैगोन खि किटसेनाव हाय सोरबा लायक खाथियावनो थाफानानै सङोबा बा माबायोबा लायक माबा मोनसे बुस्थुखौ नांदेरगौ जायोब्ला माबा माबि माखौबा हेलफ खालामनो बा माबा मोनसे संख्रि नाङाखै बानलु नाङाखै बेफोरनि सोमोनदै सोंदेरनो आरो माबा मोनसे खालाम देरबावनो बेफोरनि सोमोनदै रायलाय देरनो गोबां मोजां जायो आरो आंबो लाय संनाय खावनायाव एसेबां मानि समखौ खाथायनो मोनाब्लाबो आंनो गासैखौबो गाहामैनो मोजाङैनो फारफेकलि रोङाबाबो नाथाय आङो सोलोंगासिनो दङ बा आं जा रोंगौ बेसेबां खिनिखौनोआङो सङो माववो थ' बेनिखायनो आङो ओंखाम संनाय समाव ओंखाम संग्रा खथायाव आङो सोरखौबा लाफानो लुबैयो होननानै बुङोब्ला आङो बुंगोन आंनि बिमाखौ मानो होनोबा बिस्रा संनाय खावनाय जानाय लोंनायाव जोंनिफ्राय गोबावसिम बिसोरो बे बुहुमाव खाथायबाय जेथिया बिसोरो संनाय खावनायजों गोबांसिम लोगोआव थाफाबाय थ' आङो बिसोरखौ लाफानानै खामानि मावनो लुगैगोन मानो होनोब्ला आङो माबा मोनसे बुस्थुखौ रोङाखिसैब्ला आङो माखौबा नांदेरगौ जायोब्ला माखौबा सोंनोब्ला बिसोरो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन खोनथानानै होनो हागोन आरो आंहा गोबां हेलफ जागोन आरो ओंखाम संग्रा खथायाव हाय आङो लुबैगोन गासैबो नांगौ बुस्थुफोरा गाहामैनो गाहाम साजायना दोननाय थानांगोन थ' बेनो